हाँ नमस्ते सर ये कह रहे है बेटी तो शादी पड़ी है उसमें कुछ गहने ओहने चाहिए जी सोना क्या रेट चल रहा है चाँदी

शुद्ध अरे वो वो तो सब चहिए ना तो एकदम शुद्ध है हन्डरेड पर्सेन्ट अच्छा गारंटी के साथ

अच्छा अच्छा हाँ वो तो है हमको बढ़िया चाहिए शुद्ध सोना तो एक भरी का एक भरी का जो है अँगूठी कितने का पड़ेगा और सिकड़ी कौन अच्छा तो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा ठीक ठीक ठीक सर ठीक है